जोंनि आसाम हादोराव गोबां गोबां रोखोमनि सुबुंफोर दङ गुबुन गुबुन धर्मनि दोङो गुबुन गुबुन जाति दोङो जोंनि आसामाव बर' असमिया बाङालि नेपालि राभा सावताल साप्लाइ खाग्रा बायदि बायदि सुंबुंफोर दोङो धर्मफोर दोङो बिसोरनि बेसोरनि आलादा आलादा धोरोमजोंनो आलादा आलादा गान्नाय जोमनाय आलादा जानाय लोंनाय जों बर'फोरनिआ दख'ना गानो हारसाफोरनिया सादोर मेख्ला सादोर गानो ओमफ्राय जों असमिया बर' मुस्लिम मुस्लिमबो ङोबो मुस्लिमफ्रा जोङो गावजों गाव गावजों गाव हेफाजाब होलायो हाथाइ बाजारफोराव मुसलमान असमिया बर' गासैबो मिलाय लायनानै मैगं थाइगं फानोे आरो गासैबो मुगैयालासे दोनखोमाया जासे मेगं थइगंखौ बायनानै जायो हेफाजाब होलायो आरो बिसोर असमियाफोरनि ट्रेडिशनेल मोसानाया बेलेग जानाया बेगेग बाथ्रा बुंनाया बेलेग आंथ' बुंनो रोंला होमबाबो बुंनोसै समायनाया बेलेग बरफोरनि जानाय लोंनायपोरा बेलेग मोसानाया बेलेग गाननाय बेलेग नुनाया बेलेग आरो नेपालिफोरनि बेलेग आरो गान्नाय जोमनायया बेलेग मोसानाया बेलेग आरो सावतालफोरनिया बेलेग सावतालफोरनि ट्रेडिशनेला बेलेग सावतालफोरा खुर'बो दैहुन्ना लथा लानानै मोसाहैयो आं एसेबां मिथिया आरो इसोरनि भाषाफोरखोबो मोनथिया आङो उम सोरबाफोर बर'फोरा साबलाइ बागान दङोब्ला बे सबलाय बागानाव असमिया बर' नेपालि हारसा मुस्लिम गासैबो जमा नांनानै बिसानि साबलाइ फाइखारि लाहानि साबलाइ खाहैयो होफाजाबा होलायो आरो सोरनिबा नख'राव असमियायानो जा हारसायानो जा नेपालियानो जा इसोरनि नख'राव सोरबा माय गायोब्ला बिसोर न'नि मालिकआ बिसोरखौ मा माने बा बिसोरखौ लेंहैयो आरो बिसोरबो फैयो हेफाजाब होलायो रावनोबो राव एना एनि गैलायाजासे गासैबो गोरोबनानै थायो आरो जों बर' आंथ' बर' बर' जोंनिया ट्रेडिशनेल बर'वा जोंनिया बाथौखौ सिबियो हारसाफोरनियाबो सा दोङो हारसाफोरनियाबो बेलेग बेलेग कृष्ण सोरबा माखौबा बुद्ध बिफोरखौ फुजियो आंथ' एसानेदि सोंबाय बेखिनियानो जोङो बर' सिजौ सिजियो फुजौखौ बर'फोरा मंगलबार सानाव गोथार सानाव बाथौआव आरज होनानै सिबियो आरो जोंनि बे टाउननि टाउनफोरावबो असमिया बर' गासैबो दखान होयो सोरबा हैनै दखान होयो सोरबा माइरं थाइरंनि दखान होयो सोरबा फिथाइ सामथाइनि दखान होयो सोरबा थाव साबुन देलायग्रा ख्रिम मुवा लिसटिभ खानजं बेफोरनि दखान होयो साहाबा साहा दखान होयो सोरहाबा सोरहा बा जि दखान होयो गस्ला दखान होयो सेन्देल दखान होयो बियाव गासैबो जों बर' असमिया बाङालि नेपालि मुस्लिम गासैबो मिलायलायनानै जों बायहैयो माहैयो रावदोबो राव एना उनि गैया जेजोंबो हैयो असमियाफोरनि फाख असमियाफ्रा माइबा मोनसे प्रग्राम जाबा जों थाङो जोंनियावबो बिसोर फैयो जेरै दा जोंनि जोंनि खाथियावनो राज फुजा जायो असमियाफोरनिया राजफुजायाव जों जों बर' सुबुंफोरनि खेराइ मोसानायखौ नायनो लुगैना मोसायो नेपालि सुबुंफोरनि मोसानायखौ नायनो लुबैनानै नेपालि ट्रेडिशनेल मोसायो सावतारफोरनिफ्राय सावतालफोरनि ट्रेडिशनेल मोसायो आरो बायदि बायदि दङ आरो आमफ्राय जों हाबा हुखा सोरनिबा नखराव हाबा हुखा जायोबा बेयावबो ज' ज' थांनानै मोसालायो आमफ्राय बिदिनो जमा आव गावजों गाव गावजों गाव गोरोबलायनानै थायो आरो असमियाआनो जा बाङालियानो जा बर'वानो जा सावतालानो जा नेपायालिआनो जा मुस्लिमानो जा गासैबो मिलायनानै थायो रंजायो बाजायो गावजों गाव हेफाजाब होलायो माइयो